आं बयजोंबो ओंखाम जानानै मोजां मोनो आरो जोंनि क्रिस्टमास फोरबो फोराव मानसिफोरखौ आंनि न'आव जानो लिंहरो मानोना बे क्रिस्टमास समाव जोंनि लागै गोजोननाय आरो रंजाथावनि मोनसे सम मानोना जोंनि जिउनि बासायगिरिया सारि जाफैबाय बेखौ खुलुमनायजों आरो रंजानायजों जोङो बयजोंबो सेयार खालामलायनानै बेयाव ज' ज'यै रंजानानै जोङो गाव गावनि न'आव फोरबोफोर खौ फालिनायजों लोगोसे जोङो जानाय माखासे लाहार फाहार खालामो आरो ज' ज' जानानै गावजों गाव जोङो मिलायलायनानै जोङो थायो आरो आङो बेफोरबादि गिदिर फोरबोनि मोन्दांथि मोनफेरबाय जेरै जोङो हाबाफ्राव जोङो गोबां जाथि खुरमा भाइ बाहागि लोगो आरो खाथि खालानि मानसिफोरखौ ज' लिंहरनानै जोङो बे हाबाखौ जाफुंसारहोनो आरो हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ गोजोन संसार जानो थाखाय बोर होनो थाखाय जों बयबो ज' ज' लैहोर लैहोरै बे हाबायाव फैनानै जोङो ज' ज' मावलायनायनि गेजेरजों बे फोरबोखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो ज' ज'यै जालायो आरो ज' ज'यै रायज्लायो आरो ज' ज'यै गोजोन्नायनि खौरांफोर रायज्लायनानै जोङो सेर खालामज्लायो